डोगरी भाशा दी गल्ल करचै तां इसी बोलदे पैह्लें असेंगी बड़ियां मुश्कलातां औंदियां न जि'यां करी एह् लिखने गी बी कोई मतलब केह् आखदे ऐसे बर्ड होंदे जेह्के अस डोगरी च नेईं लिखी सकदे ते ना गै अस उसी डोगरी च जेह्ड़ा के बोलदे बेल्लै एह् होंदा कि अगर कोई दूआ भाशी ऐ तां ओह् डोगरी नेईं बोलदा तां एह्दे कारण असेंगी डोगरी बोलने च प्रॉब्लम औंदी ते लिखने दी गल्ल करचै तां लिखने दा इ'यै की डोगरी च तुस जेह्ड़ा कि डोगरी दी अपनी लिपि निं ऐ पैह्लें लिपि ऐही जेह्ड़ी तां ओह् बंद होई गेई ते तां जेह्ड़ी अजकल ऐ तां डोगरी च जेह्ड़ी लिपि ऐ तां ओह् देवनागरी च अस लिखदे न ते किश ऐसे बी हिंदी दे शब्द न जां होर दूए भाशा दे शब्द न तां उ'नेंगी अस नेईं लिखी पांदे ते कन्नै गै एह् दिक्खेआ जंदा ऐ के बोलने च लोक बड़ी शर्म करदे डोगरी तां एह्दे नै ओह् डोगरी बोलदे तां ओह् आक्खना कि कोई अनपढ़ ग्रांईं गवार आए दा कोई ते इसी बाकी भाशा नेईं औंदी तां गै एह् डोगरी बोलदा पर ऐसा नेईं ऐ की जे बी ऐ ओह् साढ़ी अपनी मां बोली ऐ ते डोगरी बोलने च कोई शर्म निं करनी चाहिदी ते डोगरी बोलना चाहिदी जिन्नी बी होई सकै ते अपने कशा जादै कोशिश करो की डोगरी बोल्ली जा ते लिखने दी गल्ल ऐ तां ओह् बच्चें गी सखाई जा शुरू च गै डोगरी बोलना सखाया जा तां कि बच्चे जेह्ड़े अच्छी डोगरी बोल्ली पाह्न ते कन्नै गै एह् दिक्खेआ जा जे केईं बारी एह् होंदा की स्कूलें च बी डोगरी जेह्ड़ी ऐ ओह् नेईं पढ़ाई जंदी कॉलेज च जां यूनिवर्सिटी च जाइयै गै डोगरी पढ़ांदे न ते कन्नै गै एह् ऐ कि डोगरी च कताबां गै उपलब्ध निं हैन तां जेह्दे करी ओह् डोगरी सिक्खी पान ते ऐसियां कताबां बी उपलब्ध होई जाहन तां ते इत्थै जेह्ड़े लोक न ओह् जादै शा जादै डोगरी जेह्ड़ी पढ़ी पाह्न ते कन्नै गै एह् दिक्खेआ जा के घर मां बब्ब बी अपने बच्चें कन्नै डोगरी बोलन की उ'नेंगी डोगरी बोलने दे जेह्दे कन्नै गर्व महसूस होऐ ते शर्म महसूस निं होऐ एह्दे कन्नै गै अस डोगरी गी अग्गै बधाई सकदे न